आंनि जिउआव बयनिफ्राय देरसिन जेंनाफोरा फरायनायाव जादों फरायनाय समाव मानोना जोंनि न'खरा जोबोद एसे गलाम मिडिल क्लास निमोन नालाय दा आं गभर्नमेन्ट स्कुल आवनो हाबदों बे गभर्नमेन्ट स्कुल आव हाबनाय समाव जेबो प्रब्लेम जायाखैमोन नाथाय जेब्ला मेट्रिक पास जादों कलेज आव हाबनाय समाव एडमिशन लानायनि बेलायाव

कलेज एइसएस नि उनाव कलेज हाबनायनि समाव एडमिशन आ एडमिशन लानायनि फैसाफ्रा गोबां जानायलाय बेयाव हा'खवा हाख'वा जादोंमोन मानोना जोंहा माइ गायनानै जाग्रा न'मोन नालाय न'खरनि थेवब्लाबो आंनि बिमा बिफामोनहा बिब'मोनहा जा एसे हायो एसे एसे हेल्प होनायनि थाखाय आं कलेज आव खुनुरुखुम खुनुरुखुमैबाबो एडमिशन लानानै फर्म फिल आप लानानै कलेज खौ मोजाङै बारग'होनो हादों दा आंनि जिउआव देरसिना जेंनाफ्रा बेनो फरायनायाव लेखा बायनाय एडमिशन लानाय बेफोराव गोबां जेंना सोमजिदों थेवब्लाबो बिब' बिमा बिफाफोरनि नाजानायाव एसे एसे एखमबा गय फाननाय आलु फाननाय माइ फाननाय बायदिसिनानि गेजेरजों फैसा खुनुरुखुम बुथुम बुथुम एडमिशन लादों फरायदों बिदियैनो आङो बिए पास जादों फरायनाय बेलायाव बिनि उनाव खुनुरुखुमबाबो एमए खालामदों पस्ट ग्रेजुएशन आरो आं बिनि उनाव डिप्ल'मा खालामदों दा आंनि बे जेंनाफोराव मदद आरो थुलुंगा होनायनि थाखाय आं आंनि बिमा बिफा बिब' बिसोरखौ थेंक्स होनांगोन गोजोननाय होनांगोन मानोना बिथांमोननि नाजानाय गरसे गरनै रां बुथुमनानै खुनुरुखुम एडमिशन होनाय लेखा बायना होनायनि थाखाय आं दिनै कलेज एमए डिएलएड लाफैनो हादों गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ लानो खाबु मोनदों दा दा बेयो आंनि जिउनि देरसिन जेंनामोन दा बेखौ आं बारग'नो हाबाय आरो जिउआव जाखांसारनो हानायसिम सौहैबाय होननानै आं बुंनो हागोन दा मानसिनि जिउआव जेंनाफ्रा फैयो नाथाय जेंना फैयोबानोदि जेननानै थानांगौ बे नङा जेंनाखौ सौसिनानै जों जेब्लायबो बारग'लांनो नाजानांगोन आरो जों माखासे हानाय मानसिफोरनाव खुनुरुखुम बाबो गावनि जाफुंसार जानो थाखाय एसेबाबो आथिं खुलुमनानैबाबो नांगौखिनिफोरखौ फरायनाय बिथिङाव मोजां फरायगोन होननानै फोथायहोनो हानायनि गेजेरजों आं हेफाजाब बिनो नांगोन दा आं कलेज फरायनाय समाव बेफोर जेंनाखौ मोनदोंमोन थेवब्लाबो आङो सौसिनो हाबोबाय बिनि थाखाय आं आंनि हेफाजाबगिरिफोरखौ गोजोननाय होयो दा आंनि अनगायै गुबुनफोरनिआवबो बिदि देरसिन माबाफोर जेंना फैयोब्ला बिथांमोनहा जेननानै थानो नाङा बिथांमोनहाबो बे जेंनाखौ सौसिलांनो थाखाय फेरफाथिनानै दावखोलांनांगोन गावनि साननाय हनाय बेफोरखौ गोख्रों लानानै गोख्रों थांखि गावनि सौहैनांगौ थांखियाव सौहैनो थाखाय मोजाङै दावगालांबाय थानांगोन